सनातन धर्मके आधार पर ग्रामीण परिवेशमे अंतिम संस्कारक परम्परा परम्परा रहलै हँ जकरा की हृदयसँ सब आत्म साथ्य कऽ ओकर निर्वहन करए चाहैत छथिन मुखाग्नि के तैआरीसँ लए कऽ आ एकादशा द्वादसा आ ओहिके पश्चात सत्यनारायण भगवानके पूजा कऽ एहि प्रकल्पके अंत कयल जाइत छै आ बड़ा श्रद्धासँ बातसँ कर्म प्रत्येक दिनक एक एक दिनक ओ दश दिन ओ होइत छै क्रमशः एकादशा होइत छै घाट पर ओहि दिन घरोमे ओ दान सब होइत छै बुझलियै ने